हलो मैं आप के होटेल में रुकी हुई हूँ मैम मुझे खाना चाहिए था थ्री ज़ीरो वन हम ने सुबह ही रूम लिया है मैम जी जी आप बताइए पहले आप क्या मेन्यू में क्या क्या है नॉन वेज छोड़ के वेज में बताइए मेन्यू में क्या क्या है

ये मिल जाएगा साउथ इंडियन जी मुझे मसाला डोसा और क्या बोलते हैं चार इडली और जी जी बिल्कुल बिल्कुल

नहीं नहीं बाहुबली डोसा भेज दीजिएगा जी जी मैं वो बिल्ल में ही दे दूँगी जब भोजन और मैम सुनिए उस में ना नारियल की चटनी जा एक्स्ट्रा भिजवाइएगा ओके हाँ हाँ मैम पे कर दूँगी आपचेन टेन्सन मत लीजिए जी आप का भी